जी जी हाँ पहचानते बताते हैं आपकी वह ऐज क्या है जी इससे पहले आप कभी जिम गए हैं कुछ न्यूट्रिशन वगैरह लिए थे उस टाइम जी

जी सर आपको प्रो प्रोटीन पाउडर से आपको साइड इफेक्ट हुआ था तो उससे अच्छा है कि आप यह अपना जो देसी न्यूट्रिशन लीजिए अपने जो सोयाबीन आता है वह सोयाबीन और अपने यह नट्स चने आते हैं उनको आप रात में मंगो और सूबेरे उनको खाइए उससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा फायदा भी होगा

जी आप जिम जॉइन करेंगे ना तो जब तक तो आपको खाना है और आपको लगता है कि आपकी हेल्थ में सुधार है तो आपकी यह कहो यह ब्रेकफास्ट भी है और यह आपको प्रोटीन पाउडर भी है दोनों हैं आप इनको जब तक चाहें ले सकते हैं यह मॉर्निंग में एक बार लेना आपको बस खाली पेट सुबह फ़िर उसके बाद आपको केला वगैरह केला खाना है सेब फ्रूटस खाना है उसके बाद आपको दूध पीना है मतलब एकदम कुछ खाना टाइप का कुछ नहीं खाना फ्रूटस है दूध है केला यह चीज़ लेना आपको जी जी जी ओके